असांजे जूनागढ़ मे इस्कूल ऐं कॉलेज ॾाढा आहिनि सरकारी इस्कूल बि आहे ऐं प्राइवेट इस्कूल बि आहे सरकारी इस्कूल में इनकरे न विझंदा आहियूं त उते साफ़ु सफ़ाई कोन रखंदा आहिनि सरकारी इस्कूल में विझ साफ़ु सफ़ाई कोन रखंदा आहिनि प्राइवेट में विधो आहे त उते साफ़ु सफ़ाई बि चङी आहे ऐं सुठो भई पढ़ाईंदा आहिनि त इनकरे असां प्राइवेट इस्कूल में विधो आहे त महीने महीने फी छह सौ वठंदा आहिनि अने हर कंहिंखे अलॻि अलॻि रखंदा आहिनि त कोई आर्स रखंदो त कोई कॉमस रखंदो त कोई साइंस रखंदो